आं रेडिय' स्टेसनाव बांसिन मोजां मोनग्रा प्रग्रामा जाबाय बर' सल' बिदिनो बागुरुम्बा खननाय बागुरुम्बा सल' खननायखौ आं मोजां खोनायो बागुरुम्बा बेबायदिनो गोदो गोदोहाय दाथ' रेडिय' गैला दा गोदो रेडिय' थानाय समाव ब्रै बाजियाव मोनाबिलिनि बेबादि बर' सल' फैयोमोन बेखौ खोनासंनानै आं मोजां मोनोमोन